हेलो हॅं झाजी हम बाहर से अयलहुँ हैं एखन गाम बुझलहुँ हॅं हमरा छठि पाबनि करैके छै तऽ छठि पाबनि केना केना करै छी कनि हमरा बताएब हॅं से कनि हमरा बताबु कोना कोना करै छियै से ई तऽ हमरा बुझल यऽ जे पहिलुक जेना सँझका अर्घ्य होइ छै साँझके जाके लोक नदी किनारामे भगवान सुर्य भगवानके अर्घ्य देइ छै आ दोसर दिना जे चाही से भोरमे दै छै ओहिमे आर की सभ करै छियै ओना व्रत सभ कोना करै छी कोना हॅं हुँ हुँ पहिने सँझका अर्घ्य पहिलुक दिन सँझका अर्घ्य होइ छै सएह ने छै ने आ ओहिसे एक दिन पहिने खरना होइया अच्छा हॅं हॅं अच्छा आ ओहिमे खरनामे जे खीर चढ़ै छै ओ जितमाहन महाराजके नहि हॅं हॅं पश्चिम मुहॅं घुमिकऽ साँझके होइच स्याह नऽ हुँ हुँ हुँ एगो माय कहैत रहै जे दुधकेंँ अर्घ्य सेहो पड़ै छै भगवानकेँ अच्छा ठीक छै ठीक तऽ बुझि गेलहुँ